अच्छा अच्छा वीर जी मिली जाह्ग कोह्का गेट चाहिदा तुसेंगी भैया अस लोहे आह्ला बी बनान्ने स्टील आह्ला बी बनान्ने एलम्युनियम आह्ला बी बनाने तुसेंगी कोह्का चाहिदा भैया ओह् तुसेंगी पैंह्ठ रपे लग्गी जाना किलो दे स्हाब कन्नै ओह् अस करी देई ओड़गे तुसें ओह्दा खाल्ली ओह् भेजना ओह्दी मेजरमेंट ते असें तुसें बनाई देई ओड़ना तुस डिजाईन बनाई लैयो ओह् भैया तुसेंगी पेई जाना पचानुऐं रपे किलो ठीक ऐ भी